बात ई छै जे भारतक सन्दर्भमे देखल जाय तऽ समग्र रूपसँ शिक्षा एकर जड़िमे आबैत छै शिक्षाके एहिठाम सिर्फ एक डिग्री अथवा लेवेल मानल जाइत छै जकरा आधारपर लोक जे वैकल्पिक व्यवस्था चाहे नौकरी चाकरी व्यवसाय आदिके जे छै ओकरा सन्दर्भमे राखल छै शिक्षा जबकि व्यक्तिके इन्सानियतके रूपमे ढालैके एक अध्यात्म वास्तविकता इएह छै शिक्षा इन्सानियतके रूपमे परिणत करैत छै जे आधारपर ओ अपन नीक बेजाए सोचैत छै लेकिन छै कि शिक्षाके अभावमे लोक जे छै हर उचितके साथ साथ अनुचितो चीजकेँ नीक बुझए लागत जकरा कारण जे छै पूरे भारतीय सन्दर्भमे देखल जाय खास कए के मनोरञ्जन जगतमे जे सांस्कृतिक रूपसँ पारिवारिक रूपसँ सामाजिक रूपसँ उचित नहि छै जे देखबामे सुनबामे सेहो लोकके जे छै से सुनए पड़ैत छै देखय पड़ैत छै आओर जिज्ञासा राखैत छै जे हम ओहने चीज देखी ओहि प्रति बेसी आकर्षित छै जबकि सांस्कृतिक रूपसँ जे हमर मूल्य छै मानवीय मूल्य भारतीय संस्कृतिके रूपमे जे हमर मुल्य रहलैए ओकरा हमसभ बिसरल जा रहल छी जे बहुत ही मतलब चिन्ताके विषय छियै हम चाहब कि सभसँ पहिने शिक्षाकेँ उचित एक प्लेटफॉर्म देल जाय आओर शिक्षाके जे कन्टेन्ट छै ओ हर मानवकेँ सुलभ तरीकासँ उपलब्ध करायल जाय ई नहि जे हम अपन जरूरतके हिसाबसँ स्वार्थके हिसाबसँ अपन हित पूर्तिके लेल दोसर व्यक्तिकेँ साधन बना लैत छियै आओर ओ व्यक्ति जे छै से हमर सुविधाके एक जरिआ भऽ जाइत छै